हमरा हमरा हियाँ राहतपुर गाँवमे मतलब सरकारी अस्पताल छै एगो ओहिमे कभी मतलब अच्छा इलाज उलाज नहि होइत छै नहि आस पर अथी छै गैस सिलेंडर छै ई सब कोइ चीजके सुबिधा नहि छिकै

नहि गैस उस नहि गैसके सुबिधा छै नहि ऑक्सिजनके सुबिधा छै ईसब किछु नहि छिकै बस इहए चुटका पुटका अपना गोटी बोतल कफ सिरप ईसब अपना दै छथिन आओर पेट दर्दके जैसे होलै बच्चा आरके पेटमे दर्द कयलकै तऽ ईसब जे छै एहन नहि कोइ अच्छा मतलब अथी नहि छिकै इएह बजह से मतलब सब सरकारी अस्पतालके नहि बिश्वास करिके सब प्राइभेटमे अपना दौड़ैत छिकै आ दू चारि सएके जगह अपन दू चारि हजार लगबैत छिकै अपना ओ बच्चाके ठीक करैत छिकै इएह मतलब राहतपुरमे एहन कोइ सुबिधा अच्छा नहि छिकै सरकारी अस्पतालमे